जोंनि गामियाव जों जायगायारि महरगिरिफोर बानायनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो गामियाव मोनसे बैसागु फालिथाय फालियो आरो बे बैसागु फालिथायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गामिनिफ्राय जायगायारि महरगिरि बानायनो थाखाय जोङो गोबां नाजायो आरो नाजानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गामिनिफ्राय दिनैसिम जोङो फैलाव बसुमतारि देंखोगिरि आरो महरगिरि हिसाबै बिथांखो जोङो गामिनिफ्राय बानायनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोङो गामिनिनो सासेबाव देंखोगिरि हिसाबै मुश्री लैथोमा मुसाहारिखोबो जोङो मुंदांखा बानायनो हादों मानो होनोब्ला बे जोंनि बैसागु फालिथायनि गेजेरजोंनो जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा नाजानानै जोङो उन्दै उन्दैफोरखो जोंनि बैसागु फांसनाव मोसानो मुसुरनो रोजाबनो आरो बायदिसिना फावथिना खालामनानै जोङो जोंनि बैसागु फालिथायखो फालिनानै जोङो गामियावनो गोबां मोसागिरि खनगिरिफोर बानायनो हाबाय आरो बेजों लोगोसेयावनो जोंनि आरो फैगौ उन जोलैखो जोंफोरो महरगिरि बानायनो थाखाय जोङो जोंनि बैसागु फालिथायखो जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गामियाव गोबां खनगिरि मोसागिरि जोङो गामिनिफ्राय बानायनो हाबाय बेजों लोगोसेनो जोंनि जानाय लोंनाय बायदिसिना गामियारिफोरखोबो जोङो फोसाबनो हादों मानो होनोब्ला गंसे न'खरखो बानायनोगोनां जायोब्ला एबा गंसे गामिखो फोसाबनो गोनां जायोब्ला बेवहाय मोसागिरि महरगिरि देंखोगिरि लोगोसे खामानि मावगिरि गोबां नांगौ जायो बेखायनो जोंनि बे बैसागु फालिथायनि गेजेरजों जोङो गोबां गामिनिफ्राय ओंखारहोनो हाबाय आरो जोङो उननि थाखायबो बेफोरबायदि फालिथायखो फालिबाय थागोन जाहाथे जोंनि गामिया अरायबो मुंदांखा जायो देंखोगिरि एबा मोसागिरि एबा हारिमु बिथिङाव जोङो गासिखोबो जेन जौगाहोनो हायो आरो अरायबो जोङो मुंदांखा जायो जोंनि गामिया जेरावबो मिथिजायो बेखो साननानैनो जोङो अरायबो जोङो बैसागु फालिथायखो बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थायो बेजोंनो जोङो जोंनि गासै उनजोलैआ बेसेबा रंजानाय आरो जों गोजोनखो लाबोनो हादों